अ हेल्ल' आङो बैलाय माबानिफ्रायसो फैदों आङो आङो मा गोजाननिसो आङो मा नों बबेनि जाखो अ मामोन मानोमोन मा नांगौ मानो खालामहरदोंमोन फनखौ अ थारमाने आं आं थारमाने माबा माबि माल बायो आरो आङो नोंसोरना बाजारा बबेयाव बबेयाव जायो ओरैनो अ अ अ अ अ ओरैनो बे

उदालगुरियाव मा मा मोनो ओरैनो बाजाराव अ अ अ औ अ अ अ अ अ औ अ अ

मैगंफोरखौ बायना मोनगोन ना अ अदालगुरि

ए ए

अ अ

आच्चा

आङो माबानि कलकाटानि आङो लांनाय लाबोलाय खालामो आरो आङो कलकाटाहालागि लाङो

दे अ माब्लाबा आं जगाजग खालामसिगोन आरो दे होनबा दे दे अ दे दे